विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में ये है कि अब पहले पुजे जैसे कोरोना चालू हुआ था उसमें क्या था कि लोग स्कूल नहीं जा पाते थे घर ही मैं बैठ के पढ़ते थे फोन से पढ़ते थे और कई चीज़ीं हैं जैसे कि बहार नहीं निकल पाते थे घर में रहते थे और बहुत बड़े भूखमरी चालू हो गई थी बा बहार जैसे लोग फसे हुए हैं काम करने गए हैं दिल्ली हो गया मुंबई उ हो गया महाराष्ट्र हो गया नेपाल हो गया यहाँ जब कहीं निकालिये यहाँ लोग खाते पड़े थे ना गाड़ियां चल रही थी कि वो बेचारे अपने घर आ सकें ना उनके पास खाने का रासन बचा हुआ था दुकानें सारी बंद हो चुकी थी कोरोना काल में बहुत लोग मरें काफी जनसंख्यां कम पड़ी कोरोना में लोग घर से नि निकलते थे अपने कमरे में रहते थे अपने घर में भी नि घूमते टहलते थे ना किसी से मिलते थे कई कई महीने तक चलता रहता था ये प्रोशेस इसमें क्या था कि स्कूल कॉलेज जैसे

आप वो पढ़ाई करते थे और फोन से ही सब चीज करते थे इसमें क्या था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं पुलिस लगी रहती थी बहार आप खर शे नहीं निकलने दिया जाता था उसमें क्या था कि अगर उ किसी एक के हो जाता था तो उसमें पुरे घर भर में फैल जाता था कोरोना कोरोना आइसा था कि जिसे किसी जिसे आप छींप रहे हैं या आप हाथ मिला रहें किसी से इससे हो जाता था कोरोना काल में बहुत सारे लोग मरे उसमें क्या था एजुकेशन के बारे में ये किस में लोगों की पढ़ाई बहुत ज्या बहोत लोगों की तो पढ़ाई छूट गई पेपर भी रद्द हो गए उस चं उस टाइम पे ऊपर जो थे उनको आटोमेटिक पास करना पड़ा बिना पेपर दिए लोग पास हो गए थे और पढ़ाई सब लोग अपने फोन से ऑनलाइन क्लासेस करते थे घर ही में बैठ के पढ़ते थे सबका प्रोसेस बताया जाता था कि ये इतना अइसा होगा ये आइसे इसे होगा इसीलिए और इसमें बहुत सारे लोग तो मर गए थे और सरकार के द्वारा अइसा हुआ कि सबको फिरि रासन मिलता था फ्री सब खाना पीना रहता था सब कुछ फ्री रहता था औ फ्री फ्री होने के कारण हर महीने हर महीने में दो बार राशन मिलता था कोरोना काल में और इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी बहुत लोग बेचारे फंस जा गए थे अपने घर जैसे घर घर से बहार निकले का काम करने के लिए वहीं से लोग दिल्ली से मुम्मई से पैदल अपने घर आते थे पैदल चल देते थे से कोई नेपाल का रहने वाला है दिल्ली में पड़ा हुआ कोई बिहार का रहने वाला मुंबई में पड़ा हुआ है वो बेचारे क्या करें व उनके पास राशन ख़तम हो चूका था दुकानें सारी बंद हो चुकी थीं तो वो कहाँ से अपना खाना पीना का ब्यबस्था करे एक ही कमरे में पड़े रहते थे दिन भर इसी कारण

क्रोना में क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी ऑनलाइन क्लासेस बच्चे पढ़ते थे कॉलेज इस्कूल सब बंद थें और लोग उसमें लोगों के पास रासन नहीं रहता था खाने के लिए और राशन नहीं रहता था क्रोना में क्या था कि वो ना कुछ बोलते थे ना किसी से बात करते थे अपने धुन में रहते थे ना किसी से मिलना रहता था ना किसी से कुस था अगर जो बात भी कर रहे थे तो घर में बात कर रहे थे बहार नहीं जा रहे थे और इसमें सरकार तीन महीने में दो बार तीन बार राशन देती थी जितना जितना रासन दे उतने व्यक्ति वो हर व्यक्ति को पांच किलो रासन मिलता था और कई लोगों के बारे में बताया गया कि इसमें

उनको बताया जाता था और घर में सब लोगों के पास फोन दिया जाता था कि आपकी क्लासेस इससे दस बजे से बारह बजे तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस और सरकार द्वारा सबको फिर फ़ोन बांटा गया फोन दिया गया कि इससे आप पढ़ाई करो जित्ते लि जितने भी लोग थे सबको फोन मिला टैबलेट मिला सब कुस मिला और राशन भी मिलता था हर महीने में औ कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी चालु हुई कि लोग दिन एक दिन में काफी लोग मर जाते थे हॉस्पिटल में जगह नहीं रहती थी कि मरीजों को लिटाया जाए या उनका इलाज किया जाए कोरोना का कोई इलाज ही नहीं निकला वैक्शीने आईं सरकार द्वारा सबके तीन तीन बार वैक्शीन लगी और अस्पटाल पुरे भरे रहते थे न सरकारी पताल खुल में बेड पड़े मिले न प्राइवेट अस्पताल में बेड मिले कई तो मरीज बिना इलाज के ही मर गए बिचारे अस्पताल तक नहीं पहुंचे गाड़ियां कम पड़ गई उनको ले जाने के लिए कोरोना काल में कई सारे डॉक्टर की बी हत्या हो मर गए अब क्रोना काल में बहुत बड़ी भूखमरी चालु हुई माहमारी आ गई इस इसमें क्या था कि डॉक सरकार द्वारा दिए गए राशन में जैसे चो लोग बहार रह रहे थे तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा था जो लोग गाऊँ घर में रह रहे थे उनको मिल रहा था उनको इससे मिल रहा था कि वो जाते थे उसमें तीन मीट मास्क लगाते थे मास लगाने के बाद हा सैनिटाइजर दिया जाता था हर टाइम शैनिटाइज करते रहो अपने हाथ को और तीन मीटर का जगह दिया था कि तीन मीटर का डिस्टेंस बनाके खड़े रहो जब तीन मीटर डिस्टेन बनाने के बाद एक को दिया जाता था वो जब लेके अपना भर के जब वो अपने घर चला जाता था वहां से हट जाता था तब दूसरे आदमी को बुलाया जाता था उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता सैनिटाइजर करो पूरी बॉडी पे सैनिटाइज किया जाता था उसके बाद उनका जो शामान हुआ हो तथा शामान पे भी शैनिटाइजर किया जाता था तब जाके उनको राशन मिलता था और कई शारी चीजें हैं और कई चि कै सारे ब्यक्तियों को कोरोना काल में बिना इलाज के बेचारे मर गए चो घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और क्रोना हो गया और हॉस्पिटल नहीं पहुंचे साईं समय पे उनको इलाज नहीं मिल पाया हॉस्पिटल में इतनी इतनी महामारी हो रही थी कि एक भी बेड नहीं खाली थे कि एक बेड खाली होना प्राइबेट अस्पताल में न शरकारी अशपताल में कहीं पे भी नहीं बेडबा खाली थे लोग नीचे पड़े रहते थे क्वारंटाइन किआ जाता था अगर जो किसी को लगता था कि हाँ इनके शंका है या इनके कोरोना हो सकता है तो उनको तीस दोनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था उशमें ए एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता था उनको उसी कमरे में खाना दि दिया जाता था पानी दिया जाता था ऑसिमें में बॉशरूम टॉयलेट सब कुछ उसी कमरे में अलाउड किआ जाता था आइस इसमें क्या था कि वो लोग खड़े रहते थे वेश एक ही रूम में खड़े रहते थे उनको वहां से हटना नहीं होता था और तीस दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जाता था